बिफांखौ गायनो थाखाय आङो बिबारखौ मोजां मोनो मानोना बिबाराव गोबां रोखोमनि सिखिरि एबा मोदोमनाय मोनो बेनिखायनो बेनिखायनो बिबारखौ गायनो मोजां मोनो बिबार गायोब्ला न'खर एबा न'खरा समायो आरो बिदिनो मावनायावबो मुलाम्फा खालामनायावबो गोरलै जायो मानोना बिबारखौ गोबां जायगायावनो गोनांथि जायो आरो बेखौ गोबां मानोना बेखौ गोबां बाहायनाय जायो बिबारखौ खानाइयाव थुनाय आरो गोबां गोबां प्र'ग्राम फोराव एबा प्र'ग्राम फोराव बाहायनाय जायो बिबारखौ साजायो बिबार गायोब्ला बिबारखौ आरो फिथाय थायोबा फिथायफोरखौ जानो थाखाय गोबां रोखोमनि गायनाय जायो जेरै थालिर आपेल आंगुर गोबां रोखोमनि बिफां गायनाय जायो मानोना फिथाय गायोब्ला फिथायावबो गोबां गोबां इनकाम खालामनो हायो बेनिखायनो फिथाय गायनायखौबो मोजां मोनो फिथाय गायनायाव फिथाय गायनायखौ फिथायखौ फिथायखौ जानो थाखाय जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो गायनो मोजां मोनो फिथायफोरखौ गायनो थाखाय गोबां गुवार जायगायाव गोबां गायनाय जायो फिथायखौ मैगं फोनो थाखाय गोबां गुवार जायगा नांगौ मैगंखौ गायनो थाखाय गोबां रोखोम एवनाय जायो आरो मैगंखौ गोबां रोखोमनि गायनाय जायो मैगङाबो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा खालामनो हायो जेरै दा फैलायबाय गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव कबि लाव गासैखौबो मैगंखौ गायनाय जायो मानोना बे मैगङाव गोबां भिटामिन आरो मुलाम्फा खालामनो हायो बेनिखायनो मैगं गायनायखौबो बन्द' खालामनो नाङा मैगं गायनो मैगं गायनो थाखाय गिबि खेबाव बेगरखौ हायाव फोनानै दोनो आरो रज'बा बेखौ फुनानै एबा हानानै फाननाय जायो आरो गोबां रोखोमनि बिफांफोरखौ गोबां रोखोमनि बिफांफोरखौ गायनानै फिथाय मोननो हायो फिथायखौ फाननानै गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो मुलाम्फा खालामनो हायो गासैबो बिफाङानो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा खालामना होयो बेनिखायनो बिफां आरो बिबार गायनायाव गोबां मुलाम्फा जायो बिबार बारियाव गोबां रोखोम बिबार गायनानै गावनि बिबार बारिखौ जोबोर समायना खालामनो हायो बेनिखायनो बेनिखायनो बिबार गायनायाव बेनिखायनो बिबार गायनायाव गोबां गोबां सिखिरि एबा गोबां सुबुं माहारिया बेरायनाय फैनाय जायो बेनिखायनो बिबार बिबार गायनायाव जोबोद मुलाम्फा खालामनो हायो बिबार गायनायखौ बिबार बारियाव बेरायनानै मानसिया जोबोद मोजां मोनो मानोना बिबार बारियाव मोजां समायना आरो गोबां रोखोमनि बिबारनि मोदोमनायजों गावनि मेलेमखौ सुग्लायहोनो हायो बेनिखायनो बिबार बारियाव जिरायनो जिरायहैब्ला गोजोननाय मोनो आरो मैगंफोरखौ न'खराव बाहायनो थाखायबो गायनाय जायो मैगंखौ फाननोबो गायो आरो न'आव जानो थाखायबो गायो न'आव गायनानै जायोबा मानोना गावनि आखाइजोंनो मावनाय फिथाय सामथायखौ मोनजानो हायो बेनिखायनो मैगंखौ गाव गावनि न'आवनो गायनानै लानाय जायो